जेह्ड़ा मेरा फेवरट ऐ जेह्ड़ा मेरा पसंद दार ओह् ऐ मेरा प्रेमचन्द ऐ प्रेमचन्द जुने इन्नियां क्हानियां लिखी दियां मतलब ओह् ना बुक्स दे बारे च इन्ना कुछ लिखे दे उ'नें इन्ने बड़े उपन्यास लिखे दे इन्नियां क्हानियां लिखी दियां उ'नें कि सानूं अवेयर कीता कि कि'यां समाज बिच्च केह् होंदा केह् नेईं ओह्दे बारे च दस्से दा ऐ ते में प्रेमचंद गी जादा लाइक करनी आं कि उ'नें अपने किन्नियां सारियां क्हानियां लिखी दियां ते सानूं अवेयर कीते दा सानूं डौरी सिस्टम होंदा जेह्ड़ा दहेज़ प्रथा दे बारे च दस्से दा इक बोली दे बारे च दस्से दा ऐ कि इक बोली कुड़ी होंदा ओह्दे बारे च दस्से दा ऐ कि ओह् कि'यां अपना अपना समां टैम कड्ढदी कि'यां बजुर्ग बंदे कन्नै ब्होंदी कि'यां बजुर्ग बंदे कन्नै ब्होइयै कियां टाईम कड्ढदी अपनी फैमली च रौंह्दी कि'यां मतलब किन्नियां तंगियां दिखदी ओह् उत्थें मतलब मेरे मेरे बास्तै ओह् प्रेमचन्द जेह्ड़ा ओह् बैस्ट ऑथर ऐ जेह्ड़ा मतलब ओह् अच्छियां क्हानियां लिखी दियां उ'नें बड़ियां जादा ते में ग्रैजुएशन बी कीती ऐ में हर ओह्दियां मतलब हर इक क्हानी में पसंद करनी ऐ ओह्दी उ'नें बड़ी जादा क्हानियां लिखी दियां उ'नें मतलब हर इक चीज़ दे बारे च दस्से दा ऐ कि सानूं के असें समाज़ बिच्च रौह्न्ने आं अस केह् करने आं केह् नेईं ते गरीब कोला गरीब लोकें दे बारे च मतलब दस्से दा सानूं पता कीते दा कि दुनियां कि'यां कि'यां नेईं कियां रौंह्दी कि नेईं केह् करदे हे केह् नेईं सब सानूं मतलब नालेज़ दित्ती दी उनें सानूं महां असें ओह् रीडिंग कीती दी पढ़े दा असें मतलब बौह्त जादा बड़ी जादा कताबां उ'नें लिखी दियां मतलब उ'नें कताबें च इ'यै अपनियां क्हानियां लिखी दियां दस्से दा कि इक जनानी दे बारे च दस्से दा बंदे दे बारे च दस्से दा उ'नें कि केह् बनदा केह् नेईं केह् करदा हा इक बंदे दे बारे च दस्से दा ऐ कि उन्नै कि कि'यां उन्न अपनी गरीबी ओह् कीती दी दिक्खी दी ऐ गरीबी दी उ'नें कि'यां अपना घर चलाए दा कि'यां ठंडा च बाह्र रौंह्दा हा बचारा ठंडा च मतलब बाह्र पैह्रा दिंदा हा पैली खेत्तरें दा खेत्तरें च रौंह्दा हा खेत्तरें च पैह्रा दिंदा हा कि कोई फसल निं ओह्दी खराब करी ओड़ै जेह्दे पर ओह् अपनी फसला उप्पर अपना घर चलांदा हा ओह् कि प्रेमचन्द ने बड़े जादा मतलब बड़ा कुछ लिखे दा ऐ ते हां मतलब दस्से दा उ'नें कि कि'यां साढ़े साढ़े जेह्ड़े मतलब अस उत्थें रौह्न्ने आं कि'यां कि केह् कि'यां रौंह्दे कि'यां नेईं सानूं मतलब अवेयर कीते दा उ'नें असेंगी ओह्दियां क्हानियां पढ़ी दियां ते में ओह्दे जादा में उऐ बंदा मतलब जादा उ'यै इंसान पसंद करने आं जिनें मतलब साढ़े साढ़े छे मतलब साढ़े संसार गी दिक्खी दिक्खी उ'नें इन्नियां क्हानियां लिखी दियां इन्ना जादा मतलब कताबां लिखी दियां जेह्दे कन्नै लोकें गी पढ़ी पढियै मतलब पढ़ियै अवेयर होए दे उ'नें लोकें गी पता चले दा कि साढ़ी दुनियां पर केह् ऐ केह् नेईं ऐ केह् नेईं करना केह् होना केह् नेईं केह् असें करना ऐ जां एह् गल्त ऐ ओह् गल्त ऐ सारा मतलब सानूं ओह्दे च पढ़ने कन्नै पता लग्गे दा कि उंदियां क्हानियां पढ़ियै असें कताबां पढ़ियै उ'नें पता कीते दा कि सानूं केह् करना चाहिदा मतलब जियां कि हून इक कुड़ी दे बारे च दस्से दा कि दहेज़ दे बारे च दस्से दा कि दहेज़ नेईं लैना केह् पर कुछ लोक दहेज़ दी बज़ह् कन्नै लोक कुड़ियें गी मारी जा दे कि इस एह् नेईं करना चाहिदा ते केईं लोक समझदे हैनी ऐ तां बी लोक इ'यां दहेज पिच्छें मतलब दहेज़ लैने बास्तै लोक के अपने आप गी इ'यां समझदे कि कुड़ी इक दहेज़ बास्ते गै जम्मी दियां होर किसे बास्तै निं जम्मी जियां कि इ'नेंगी एह् निं पता कि एह् कि ओह् बी कुसै दी कुड़ी ऐ धीऽ ऐ जां नेईं ते ओह्दे बारे च मतलब प्रेमचन्द होरें लिखे दा प्रेमचन्द मेरे जेह्ड़े ऐ ओह् फेवरट ऐ में मतलब में पसंद मतलब पसंद ओह् ऐ क्हानियां लिखदे ऐ जि'नें इन्नियां इन्नियां अच्छियां क्हानियां लिखी दियां ते